जिवनांत म्हत्वाचे ते मनशाचे विचार विचार पॉजिटीव बरें दुसऱ्यांचें वायट न चिंतनारे दुसऱ्यांच्या सुखान स्वताचें सूख पळोवपी हें म्हत्वाचें मनशाक विचारांचेर कंट्रोल आसप तितलोच म्हत्वाचो आमी पळयलांच मन चडशे फावटी वायट गोश्टी कडेन वळटाना आमकां दिसता उदाहरण दिवचें जाल्यार एक भुरगो समजा अभ्यासाक बसला तेणें ठरयलां की हांव आतां मोबायलाक थोडो वेळ हात लावपा ना एक वर हांव लक्ष दिवून अभ्यास करतलें आनी ताणें मोबायल सायडीक दवरला आनी तो अभ्यासाक बसलां कांय वेळान नोटीफिकेशन आयकपाक येता तेन्ना तेचें मन चंचल जाता तेका दिसता की आपणें वचप मोबायल हातींत घेवप आनी कोणाचो मेसेज आयला कांय चॅक करप त्या टायमार तेणेंन आपल्या मनाचेर बांद घालप आनी हावें बाबा आतां अभ्यास करपाचें ठरयलां हांव एक वर भर मोबायलाक हात लावपा ना हें तेणें स्वताक सांगून जर मनाचेर कंट्रोल करुन अभ्यासा कडेनूच लक्ष केंद्रीत केलें तर म्हणप की तेणें बरो विचार केलो आनी आपल्या मनाचेर कंट्रोल दवरलो त्या टायमाचेर मोबायला कडेन वचपाचो मोह ताणें कंट्रोल करप हेंच म्हत्वाचें हांव एक वर्कींग वुमन सकाळीं उठून कामाक वयता सांजे येवन घरच्यांचें करप भुरग्यांचें करप तेंचें पळोवप कितें जाय कितें नाका हें सगळें सदाचें काम आसता केन्ना केन्ना पुरो जाता नाका जाता तेन्ना हांव पयलीं स्वताक थोडो टायम दिता फ्रेश जाता विश्रांती घेता तेन्ना हांव पॉजिटीव विचार करता हांव विचार करता की म्हाजी भुरगीं म्हाजी घरचीं दिवस भर तेंकां हांव तेंकां मेळना म्हणून तेंच्या कडल्यान म्हाज्या बद्दल कांय अपेक्षा आसात आनी हावें त्यो अपेक्षा पुर्ण करच्यो हो विचार करून कांय वेळानूच हांव खोशेन तांच्या बरोबर म्हाजो वेळ घालयता तेन्ना म्हज्या मनाक खरेंच बरें दिसता हांव विचार करून वयता की हांव जशें भायर काम करता तशेंच म्हाज्या घरच्यांक सुद्दां टायम दिवप हें सुद्दां म्हाज्या खातीर तितलेच म्हत्वाचे आसा म्हज्या मनाकूय अशें करतगीर बरें दिसता म्हाका दिसता की मनशांचें आपल्या विचारांचेर कंट्रोल आसप खूब म्हत्वाचो जर हें जायना तर मनीस खूब फावटी वायट गोश्टीं कडेन वळटाना आमकां दिसता जें तेच्या खातीर आनी तेच्या घरच्यां खातीर फुडें त्रासदायक ठरपाक शकता तेन्ना प्रत्येक मनशान आपल्या मनाचेर बांद घालून आपले विचार चडांत चड पॉजिटीव कशें दवरपाक शकता ह्या गोश्टीं कडेन लक्ष दिवप तितलेंच म्हत्वाचे